हलो नमस्ते ठीक है बढ़िया है

सर मुझे सर मुझे ऐतिहासिक जगहों पे घूमने जाना था हाँ लखनऊ में सर वहाँ पे कौन वहाँ पे कौन कौन सी जगह आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं जगहों को

अच्छा सर सर तो मेरी फ़ैमिली भी साथ में है सर यही हो जाएँगे इसमें छः से सात लोग हो जाएँगे साथ में ठीक है आपके पास कौन कौन सा साधन है आपके पास टोटली साधन

नहीं ड्राइवर तो नहीं आते है ओके सर ठीक है तो वहाँ का टोटली कितना खर्चा आ सकता है घूमने का

तो हमें जो है कि अम्बेडकर पार्क जाना है तो वहाँ का बता दीजिए आप पन्द्रह सोलह हजार से अच्छा अच्छा तो और एक बताए थे आप उस हाँ तो हाँ वहाँ पे भी चले जाएँगे और कुछ भी और कुछ उसमें छूट नहीं हो सकता अरे और भी उसमें हमारे पास इतना मतलब कि ऐक्चुली बजट नहीं है तो आप थोड़ा हेल्प करें अच्छा सर तो उससे कम नहीं हो सकता जैसे कि पन्द्रह में ऐक्चुली मेरे पास इतना ही है बजट अच्छा चलिए सर ठीक है गिर सकती है सर नमस्ते